गोंयाची चित्रां खूब बरी आसा बरी आसता म्हूण लोकांक सोशल मिडिया ह्या प्लेटफॉर्मार घालून दुसऱ्या लोकांक जागृत करतां आनी हें पिक्चर हें चित्र पळोवन भायली लोकां फॉरेनर टुरीस्ट तांकां खूब आवडटा आनी हें चित्र मागीर फूल दुनियान दुनियान पय पळयता